ग्रामीण क्षेत्रमे किसान चुनौतीके सामना करते हुए खेती करते हैं आओर उसके लिए उसके सिवाय उसको कोई अलग सुविधा भी नही है करे सो क्या करे फसल को अपना बच्चाके जैसन ओकरा पोषै छै आओर पालै छै आओर ओकरा मतलब बच्चा बच्चाके जैसन ओकरा स्यान करै छै मतलब तैयार करै छै आओर लऽ जाइछै ओकरा बेचै लए आओर रेटे गिर जाइ छै तखनि आबऽ कि करतै बीस टाकाके ओकरा खरचा पड़लै अऽ पूँजी निकलतै बेचतै तऽ वहाँ पन्द्रहो टाकाके दरसँ जे नहि निकलतै तऽ ओ किसान चुनौतियेके सामना करिके ने फेर अगिला बेर खेती करतै आओर जैसेकि मकइ मकइ तैयार भऽ गेलै आब ओढ़ा भुट्टा दए देलकै आओर बारिशके सीजन रहै छै तखनि आओर तखनि जे आँधी तूफान आबि जाइ छै भुट्टाके तोड़ि मचोड़िके धरि दै छै ओ तऽ चुनौतियेके ने सामना करै छै जेनाकि गहुँम गहुँम लगाबै छै बारिश धऽ देलकै ढेर छिटै छै गहुँम आओर उधिया देलकै बारिशमे हेल गेलै सब गहुँम किछु होतै ग्रामिण सबके कुछो नहि कत्ते मकइ टुटि जाइ छै आँ बन्धा कोबी बहुत लगाबै छै सीजनमे रेटे नहि रहै छै दू टाका तीन टाका रेट आओर खर्चा दस टाका पड़ै छै ई सभ चुनौतियेके सामना करना भेलै आओर यहाँ कोई सिखबैवला छै ने कोई सकरारी तरफसँ जे सिखाबै कि ई सीजनमे नहि करै ई सीजनमे ढ़ेर घाटा छै एहि फसल करैमे आँधी आबैवला छै मकइ ने रोपै कोई सिखाबैत थोड़े हि छै जेनाकि केले रोपै छिए केला तऽ तीन सालके खेती होइ छै तऽ केलामे होलैन कि ने कौन बीमारी ने तऽ केला लगबै नहि छै दू तीन सालसँ लोक काहेकि जे लगाबै दू बीघा तीन बीघा ओकर कि होय ने केला जबतक खाद उद दैय बहराइ केला एकदम हन हन करै किसान खुश रहै आओर जब केला फड़ै ने तऽ ओ सारा गलै लागे पूरे गाछे गलि जाइ एहिनाही गलैवला बीमारी एकर तऽ कोई इलाजो नहि बतेलकै आओर कोई किसानके परीक्षण केन्द्रो यहाँ छै ने जे सिखैते कि एकर बीमारीके ई इलाज हैत आओर ओकर ई इलाज छै कोई ने बतेलकै किसान कि करतै नाउमीद लागभी छै रास्ता कोनो तऽ छै नै एकरा पास खेती छै बाप दादाक सिवाय तऽ कोई सिखेलकै नहि ई सभ बाप दादा तऽ सब दिनसँ ई करिते ऐलै तऽ वहि करिके अपन जीवन बसर गुजारा करै छै आओर कि करतै